हाँ हमारे क्षेत्र में प्रसिद्ध स्कूल हैं जैसे कि कुछ निजी स्कूल हैं और कुछ सरकारी स्कूल हैं बात की जाए प्रसिद्ध में प्रसिद्ध में जीवियन स्कूल जो कि निजी स्कूल है हेमा हेगर सेकेंडरी स्कूल यह भी प्राइवेट स्कूल हैं निजी स्कूल हैं और जवाहरलाल नेहरू यह भी निजी स्कूल है सरकारी स्कूल की बात की जाए तो साशकीय प्राथमिक विद्यालय सिक्योरिटी लाइन यह साशकीय स्कूल है सुभाष स्कूल सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय यह सरकारी स्कूल है मुझे सबसे ज़्यादा सुभाष स्कूल पसंद है क्योंकि यहाँ पढ़ाई अच्छी होती हैं बच्चों पर ध्यान दिया जाता है यहाँ पर कम्प्यूटर अध्ययन कराया जाता हैं और साथ में यहाँ एन सी सी भी है इसी के साथ यहाँ अच्छे से पढ़ाते हैं यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा और यह सरकारी स्कूल होने के कारण यहाँ पर फ़ीस कम लगती हैं और पैसा भी नहीं ज़्यादा जाता है और यहाँ पर गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है जिसे पैसे की परेशानी हो वह भी यहाँ पढ़ सकता है जिसके कारण उसका अध्ययन भी अच्छे से होगा और वह अपने पूरी पढ़ाई स्कूलिंग कर सकता है